विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए लोगों को महामारी के अध्ययन में मदद की है जैसे कॉविड में करोना में का टीका लगवाना भारत में टीकाकरण की व्यवस्था की गई और डिजिटल लर्निंग के बारे में बच्चों को छात्रों को शिक्षा व गति समय के बारे में बताना और इसके फ़ायदे हैं कि वीडियो देखना गूगल पर सर्च करना एक्शट्रा क्लास लेना ऑनलाइन क्लास लेना इसके नुकसान भी हैं बच्चों को अत्यधिक देखना मोबाइलों को डिजिटल की मदद से बच्चों को काफ़ी दुष्प्रभाव भी पड़े हैं